हमरा बागवानी शुरू करै लऽ केओ प्रेरित नहि कयलक हमरा ई शौख बहुत बचपनेसँ छलैया पेड़ पौधा लगेनाइ आसपास कऽ वातावरण सबसँ अथी केनाइ ई सब हम बचपनेसँ शौक राखैत छलहुँ हम अपना पहिले पापाके घरेमे छलियै ने तऽ हम बहुत बाग बगीचा लगबैत छलहुँ जहिसँ हमरा आसपास कऽ वातावरण बहुत बढ़िआँ लागैत छलऽ बाग बाग बगीचा लगाबैसँ अहाँकऽ ओकर देखभाल कऽ लिअ नियमित रूपसँ ओहिमे पानि दिऔ आओर भरि दिन अपना आपमे इंगेज रहबै ताहिसँ अहाँकऽ की होयत जे अहाँकेँ ध्यान कतहुँ आओर दोसर जगह भटकत कनि समयसँ देखभाल करबै समयसँ ओकर साफ सुथरा करबै समयसँ ओकरा हर कीटाणुसँ बचेबै हमरा हमेशासँ ई चीज देखैत छलियै ओ बाग बगीचा लगाए कऽ अपना आप कऽ हम एगो खुशी महसूस करैत छलहुँ जे नहि बाग बगीचा लगेबाक चाही ताहिसँ की हेतै हमरा सब कऽ बाहर कऽ जे प्रदूषित वातावरण छै ओहोसँ हमरा सब कऽ अथी भेटतै जे साफ सुथरा ई सब कयनेसँ लोक आसपास कऽ वातावरण बढ़िआँ नहि छै आसपास कऽ वातावरण रहतै तऽ तऽ हमसब ठीक रहबै हमसब सुरक्षित रहबै ताहि दुआरे बाग बगीचा लगेना चाही बाग बगीचा लगाबैसँ अपन जीवन ओहि बाग बगीचा कऽ तरह आनंदित रहतै खुशमुदाय रहतै जाहिसँ आगू कोइ चीज कऽ दिक्कत नहि हेतै ताहि दुआरे बाग लगेना हमरा बचपनसँ एगो शौक हय आ जाहि शौक कऽ हम आब पूरा कऽ रहल छी